हैलो अंजी आं अस परमंडल दे रौह्ने आह्ले आं आं मंदर बड़े शैल न इत्थें साढ़े परमंडल दा वातावरण बी बड़ा शैल ऐ राधा कृष्ण दा मंदर ऐ शिव जी दा ऐ गंगा माई दा मंदर ऐ आओ तुस इक्क दिन एह् लाओ चक्कर तुस एह् जम्मू दा निं औना मेटाडोर च ते भी परमंडल मोड़ दा ब्हौना मेटाडोर च ते फिर सिद्धे उत्थें लब्भी जाना पुलै पर ते आं गड्डी ओह् रोड़ आई जंदा सिद्धा ते गड्डी आई जंदी आं ठीक ऐ भी ठीक ऐ ठीक ऐ